राजस्थान जो विज्ञान या साइंस में त ॾाढो घटि योगदान रहियो आहे इते जेके माण्हू जेके आहिनि उहे साइंस या विज्ञान में घटि ई दिलचस्पी वठंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो रुझान जेको आहे उहा अक्सरि रिती रस्म ऐं रवाजुनि खे वधीक वधीक आहे हिननि जो लाड़ो जेको आहे उहा धर्म मज़हब परिस्थिती खां वधीक आहे ऐं इहे माण्हू एलिअन औरि दानिश खां घणेई परे आहिनि ऐं जेकॾहिं कला ई साहित्य जी ॻाल्हि कयां त राजस्थानी पंहिंजे पाण में हिकिड़ी जुदा ॿोली आहे ऐं पाण जो हिकिड़ो साहित्य आहे पर अफसोस जी ॻाल्हि आहे त हिंदुस्तान जे आइन जे अठे शड्यूल में अञा ताईं इन ॿोलीअ खे तस्लीम कोन कयो वियो आहे हिन माण्हुनि हिंदी जी उपभाषा सम्झनि ता राजस्थान जो जेको कटपुतलीअ जो आहे ऐं घूमर नृत्य जेको आहे उहा सॼी दुनिया में मशहूर थियो आहे त उहो राजस्थान मां ई जेको आहे निकितो आहे ऐं राजस्थान जी कला सां लाॻापुण जो आहे तैं इन तरीक़े सां राजस्थान वारनि कला ई साहित्य जे खेत्र में घणो ई योगदान ॾिनो आहे